हैलो हैलो हां जी हां जी हां जी हां जी सर हां जी सर कोई नी करुड़ां हां जी हां जी ना जी कंपलीट ही कंपलीट न आहो ना सर कंप्लीट होए गेदे पूरे होए गेदे आहो जी होई गेदे होई गेदे होई गेदे सारा किश ओके ऐ सर

ना ना कोई परेशानी नी ऐ पूरा सारा किश होई गेदा हां जी हां जी ओह् सर अस आई जंदे दस बजे हां जी हां जी पंज बजे हां जी हां जी सर कोई नी सर ठीक ऐ हां जी हां जी हां जी होई गे महाराज कोई चार साल होई गे इत्थे मेरे हां जी हां जी हां जी हां जी कोई गल्ल नी सर

अहो जी चली जाह्गे जियां तुसी गलागे उं'या गै असें करना पौना ठीक ऐ सर थेंक यू सर